अच्छा अच्छा कोन धान लेबै अहाँ अच्छा ओ हो तऽ मने कि कनि हाँ कहिऔ रेट सही चलि रहल छै कतेक लेबै अहाँ अच्छा अच्छा पाँच किलो हाँ भेटि जाएत हमरालग तऽ सबरङ्ग सबरङ्गके धान होइ छै जे अहाँके जे अहाँके चाही सब धान अहाँके भेटत हुँ हँ हँ हँ रेट रेट जे छै जेहन लेबै ओहन रेट छै अऽ हँ अच्छा अच्छा तऽ हँ ओकरासबके चलै छै एखन करीब हँ एक सओ रुपैए एक सओ रुपैए क्विन्टल सँ नहि नहि सओ रुपैए क्वि सओ रुपैए के जी हाँ कम करबै ने अहाँ लेबै तऽ कम करबै ने अँह अँह अच्छा अच्छा आओर कोन धान लेबै अच्छा अच्छा हाँ ओहो भेटि जाएत हमरालग तऽ सब धान छै अहाँ जे धान लिए खेतसब तैआर भऽ गेल अच्छा अच्छा हँ हँ रेट तऽ वएह चलै छै डेढ़ सओ दुइ सओ रुपैए के जी बुझलिए आब अहाँ अहाँ अहाँ अएबै तऽ कम रेट भऽ जेतै हाँ हाँ हाँ हाँ रेट कम भऽ जेतै आओर जे छै ने हमरालगसँ बहुत आदमी लै लऽ गेल छलै आओर हुनकर धानसब तऽ सुनै छथि बहुत बढ़िआँ हँ हँ हँ हँ बहुत बढ़िआँ धानसब छै हम रखै छी बहुत आदमी हमरासँ लऽ जाइ छथि तऽ कहिआ अबै छिए लैलए अच्छा अच्छा हँ आउ एखन भीड़ चलि रहल छै हमरो दोकानपर बड़ कियाकि कियाकि गाहकसब जे बहुत कहै छै हमरा चाही चाही आओर हाँ अह जे जे छै ने से हमरालग से छै बाकी नहि तऽ आओरसब तऽ बिकिए जाइ छै अबै छै बिकि जाइ छै अबै छै हमहूँसब बाहरेसँ मँगबै छी ने ताहि दुआरेसँ जल्दीसँ अबैके कोशिश करब अच्छा अच्छा हँ ठीक छै आओ आओरसब कहिऔ कऽ आओर अहाँके पड़ोसीसब नहि लेताह अच्छा अच्छा हाँ हुनकोसबके कहि देबनि जे एना एना बात छै हमरालग सब किसिमके धानसब छै

हँ हँ बढ़िए भेटत हमरालग सब किसिमके धान छै

हँ हँ सब किसिमके धान अहाँके भेटत हाँ ठीक छै राखै छी